हाँ यहाँ के लोग ज़्यादातर फूलों की खेती करते हैं क्योंकि जयपुर में फूल ज़्यादा उग बिकते हैं यहाँ पर गाय पालते हैं और फसल गेहूँ वगैरह तो कम होते हैं वहाँ लेकिन फूलों की जैसे अश्वगंधक मेरीगोल्ड इनकी ज़्यादा होती है वहाँ पर खेती जो काफ़ी अच्छे हैं और इन्ही का जैसे गुलाब की खेती कर लेते हैं कुछ लोग जो काफ़ी बिकते हैं जयपुर के अंदर